नमस्ते सर और बताइए हाँ जी है कोई ऑर्डर करना है अप हाँ हाँ हाँ जो ऑर्डर करिए सर आपको हम तो इसीलिए बैठे ही हैं यहाँ पर बर्गर आपको मिलेगा पचास से लेकर सौ डेढ़ सौ तक ऐसे पनीर में क्वालिटी कई प्रकार की आती है जो जैसा करेंगे आप सौ से ले करके तीन सौ तक साढ़े तीन सौ तक ऐसे हैं कई प्रकार का पनीर होता है मटर पनीर मटर पनीर चिल्ल पनीर ये सब कुल कई मटन पाजी सब पनीर कई प्रकार का होता है हाँ तो मिक्स्चर भी है हाँ वो भी है जो आप आप जो कहेंगे उसका हम रेट बता देंगे आपको हाँ जी ठीक हाँ अच्छा अच्छा ठीक है और कुछ तो हमारे आप जो भी कहिए चाऊमीन कहिए मैगी कहिए एग रोल कहिए अंडा रोल कहिए जो भी वो हमारे पास तो सब सिस्टम है खुल करके बैठते ही हैं वहीं अंडा फ्राई सब कुछ हो जाएगा सब वो आप ऑर्डर तो करेंगे न ही पहले कि हाँ ऑर्डर करिए की हमको क्या आप रेट पूछिए हमसे रेट बताएँगे हाँ हाँ हाँ ठीक है हाँ आप वो अपना हाँ रेट ओट के बारे में बता ही दिए हैं आपको आपको रेट और वो देखिए सर इसमें तो रेट एकदम कन्फर्म रहता है आप तो जानते ही हैं कि नहीं इसमें रेट फिक्स रहता है इसमें दुकान नहीं है कि नहीं यहाँ दस पाँच कम कर देंगे इसमें जो ऑर्डर आनलाइन आनलाइन ऑर्डर होता है उसको उसको हम लोग अपना फिक्स कर देते हैं चलिए ठीक है आपका हम पैक कर देंगे आपके ऑर्डर पर पहुँच जाएगा जो जैसे कहेंगे

एग रोल आपको मिलेगा एग रोल मिलेगा आपको सिंगल का तीस और डबल का चालीस चाहे उसके बाद देशी करवाएँगे तो देशी भी हो जाएगा एक और बनवाएँगे तो कुछ हो जाएगा पचास साठ में खरिदा जाएगा आपका हाँ चलिए ठीक है हम लिख ले रहें हैं आप बोल दीजिए हम लिखते रहेंगे हाँ लिख दे रहें हैं आप बो बोलते जाइए हम आ ऑर्डर अपना बोलिए हम लिखते लिख देंगे हाँ बोलिए ठीक ठीक है भाई ठीक है ठीक है ठीक है हो गया ठीक है ठीक है वो भी हो गया भैया आपके ठीक है ठीक है हाँ इतना बस हो गया ना आपके पैक करके आपके ऑर्डर पर चला जाएगा हाँ तो ठीक है ठीक है नमस्ते